बेंकनि दकुमेन्टेस'न बेफोरखौ जोंनि जानोखि लकेल लेंगुवेज बा गावारि गामिनि जानोखि जोंनि जायगायारि रावआव मोनोब्ला खोब मोजांनि बाथ्रा मानो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जानोखि लकेल गामियावहाय जोंनि अनजिमा सुबुं अनजिमाफोरा बिसोर गासैबो बांसिननानो बर' मानसिआनो बा दस्रा जाथिफोराबो माने सिगांनि मानसिफोरा बे लेखा फरायनाय मा फरायनाय आरो इडुकेस'न लाइनआव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सिगांनि मानसिफोरा खोब खमाव दंमोन बैफोरो फ्रब्लेमफोरखौ नायनानै नोजोर बोनानै नायोब्ला गावारि रावआव जायगायारि रावआव जोङो मोनोब्ला इजिसिन जाहैगोन आरो जानोखि दकुमेन्ट्सफोर गावनि माट्रि भासा बे गावनि निजा रावआव जुदि जोङो मोननो हायोब्ला बा फरायनो हायोब्ला बैफोर जानोखि इसे इनै रोंनानै थानायफोर बिसोरबो बिसोरनि थाखाय सुबिदासिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा मेइनलि बेल' नङा फ्राय दकुमेन्टेस'न आ इंलिस बा हिन्दिआवसो बांसिनै माबानाय माने लिरनाय आरो जाय बे दकुमेन्टेस'न बा बेंकफोराव दा बेखौ नायनानैहाय जों गावनि आंगो रावआव मा प्रब्लेम जादों मा खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो गाव निजायै हारसिङै फरायनानै जानाय प्रब्लेमफोरखौ जोङो सुस्रांनानै लानो हायो बै खोब मोजांनि बाथ्रा जायो

दा बे स्टेटमेन्टखौ बा दकुमेन्टखौ मोनोबाथ' मोजां बा जायोआनो मोजांसै जिहेथु दा जोंनि जानोखि बिमानि राव बेफोरखौ दा सेकेन्द अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सायख'जानाय हिसाबै दा बैफोराव बेराफारसेथिं दस्रा गुबुन गुबुन माबा साइनबर्डफोर बा जायगाफोरनि नामफोर बेफोरखौबो गावनि बिमा रावनि हांखोजों लिरनाय नुयोब्ला जायनोखि गामिनि उन्दै गथ'फोर गामियाव थानानै गामिनि फरायसालियावनो फरायनाय गथ'साफोर बैफोरबो गोरलैयैनो बेफोरखौ

नायनो बा फरायनो बा सुबिदाखौ मोननो हायो दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै बेंकआबो दानिया मोनसे गोनांथार मोनसे दकुमेन्ट हिसाबै बुंनानै लानो हायो दा बे दकुमेन्टआ जायनि थाखाय गोनां उनाव बेफोरखौ मोनोबा मोजां मुलाम्फा दं गोदोनि मानसिफोरा बा फुराना मानसिफोरा जानोखि सिगांनि मानसिफोरा रोंगौथियाव बर' रावै बा गावनि जायगानि रावै फरायनाय हिसाबै दा गावनि हारिनि एबा गावनि जाथिनि राव गावनि बिमानि रावआव मोनोब्ला थाबैनो बुजिनो हायो बा फरायनो हायो बा गासैबो माबाफोरखौ मिनथिनो हानाय बायदि सुबिदा जानानै फैगोन

दा बेनिखायनो जों सरासनस्रायै जोङो दा फारफ्रोमबो खामानिफोराव बा फारफ्रोमबो माबा ओ जानोखि न'टिसफोर लेटार्सफोर दकुमेन्टेस'न बा बिजाबफोर बायदि ल' फोरनि बिजाबफोर बेफोरखौबो गावारि जायगायारि लेंगुवेजआव बा रावआव बा आखरजों हांखोजों लिरनायखौ खालामनानै होनो हायोब्ला जों जायगायारि बा गावलियानि मानसिफोरनि थाखाय खोब बाख्नायथाव बा गोजोनथाव बा जौगाहोनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय जायो आंनि साननाया दा बेखिनिआनोसै